جی ہاں میرے گاؤں میں کھلے میں رفع حاجت عام تھی اور بہت سارے گاؤں میں کھلے میں رفع حاجت عام تھی اور اس کے نقصانات بھی بہت ہے یہاں تک کہ گھر کے بال بچے بیوی عورتیں باہر جایا کرتے تھے کھلے میں رفع حاجت کرنے کے لیے اور مرد بھی جایا کرتے تھے کھلے میں رفع حاجت کرنے کے لیے تو اس سے بہت سارے نقصانات بھی ہوئے ہیں تو گھر کی بچیاں بیویاں جو جاتے تھے کھلے میں رفع حاجت کرنے کے لیے تو بے پردگی بھی ہو جاتی تھی اور اس سے یہ ڈر لگا رہتا تھا کہ وہ باہر گئی ہے کھلے میں رفع حاجت کرنے کے لیے کیا پتہ کچھ ہو نہ جائے یا کوئی سانپ نہ کاٹ لے یا کوئی بچھو نہ کاٹ لے یا کوئی پرندہ نہ کاٹ لے یا کوئی ریپ نہ کر لے یا کوئی مار نہ دے کیسی آئے گی کیا ہوگی کیا ہوگا نہیں ہوگا کہاں تھی کہاں گئی تھی یہ لوگ ڈر میں رہتے تھے اور اس کا ڈر لگا رہتا تھا کہ کیا پتہ وہ آئے گی کہ نہیں آئے گی اور جو ہے بہت سارے لوگ ڈر میں جیتے تھے او جب گھر میں کھلے میں جب گھر میں رفع حاجت کرتے تھے تو کوئی ڈر کی بات نہیں تھی اس سے کوئی بھی تکلیف نہیں ہوتی تھی اس سے بے پردگی بھی نہیں ہوتی تھی ایک بار کی بات ہے میرے گاؤں میں ایک عورت گئی تھی کھلے میں رفع حاجت کرنے کے لیے تو سب کو لگا کیا جو گئی ہے دوسرے جگہ یعنی کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہے یا کچھ کر کے آئی ہے بہت غلط غلط سوچنے لگے تھے لوگ گاؤں کے لوگ سوچنے لگے تھے اس سے بہت سارے نقصانات بھی ہوئے وہ عورت جو ہے بہت ڈر میں جینے لگی کیا پتہ اب میرے بارے میں لوگ یہ سب کیوں سوچ رہے ہیں میں تو گئی تھی کھلے میں رفع حاجت کرنے کے لیے تو یہ سب لوگ یہ سب کیوں سوچتے ہیں اس سے یہی ہوتا تھا کہ جو گاؤں کی مہیلائیں جو تھی اس کے بارے میں لوگ یہ سب سوچنے لگتے تھے تو وہ عورت کیا کرتے تھے جو اب اپنے آپ کو کیسے بچائے اس سے کیسے سمجھائے کیونکہ لوگ جلدی سمجھتے نہیں تھے نہیں یہ گئی ہوگی تو کہیں اور ہی گئی ہوگی یا کسی سے ملنے کے لیے گئی ہوگی یا کسی سے کچھ غلط کام کروانے کے لیے گئی ہوگی بہت سارے لوگ بہت سوچ سوچتے تھے تو اس سے مہیلاؤں کی جو ہے ڈر لگے رہتے تھے کہ اب کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا تو اس سے بہت ساری مہیلائیں جو ہے گاؤں چھوڑ کے بھاگ گئی کوئی قتل کر لی کوئی کچھ ہو گیا کوئی بہت کچھ ایسے ایسے ہیں جو ایک بار ایسی ہی میرے گاؤں میں ایک بچی بھی گئی تھی باہر کھلے میں رفع کرنے کے لیے تو کچھ غنڈوں نے کچھ آدمیوں نے کچھ لڑکوں نے اس کو پکڑ کے اس کا ریپ کیا اور وہ بچی بہت ڈری ہوئی تھی کیا پتہ یہ میرے ساتھ کیا کرے گا کیا نہیں کرے گا اس کے گھر والے انتظار کر رہے تھے میری بیٹی اب آئے گی میری بیٹی اب آئے گی وہ سب انتظار میں ہی رہ گئے لیکن دیکھتے ہی دیکھتے کچھ کچھ سمے کے بعد دیکھا کہ اس کی بیٹی کے ساتھ یہ ہوا ہے تو بتائیے اس کے ابو امی اتنے صدمے میں پہنچ گئے کہ اب میری بیٹی کھلے میں رفع حاجت کرنے کے لیے گئی ہے لیکن اس کے ساتھ یہ ہو گیا ہے اس کے ساتھ لوگوں نے یہ کر دیا ہے تو یہی سب نقصانات کھلے میں رفع حاجت کرنے کے بعد ہوتی تھی تو اسی وجہ سے لیکن اب گھر میں جس کے جس کے گھر میں کرتے ہیں جو جو گھر میں کرتے ہیں رفع حاجت اس کے لیے اتنی چنتت اس کو ڈرنے کی بات نہیں ہے وہ گھر ہی میں کرتے ہیں رفع حاجت اور اس سے بہت اچھا ہوتا ہے جو ڈر نہیں لگا رہتا ہے